दिक्खो हून साढ़ा इंडिया एह्दे ई बड़ियां स्टेटां न ते अंऊ एह् निं आक्खदा कि इक्क स्टेट गै शैल ऐ हर स्टेटें दी कोई ना कोई खूबी ऐ ते अपनी जेह्ड़ी मिगी पसंद ऐ स्टेट ओह् ऐ जम्मू कशमीर इन्ना ऐ कि अंऊ रौह्ने आह्ला बी उत्थें दा ते होर मिगी उत्थें बड़े बड़े एरिये शैल लगदे केईं जगहां ऐसियां न बड़ियां स्हेई दिक्खनै गी घुम्मनै गी शैल शैल उंदा मौसम ऐ जेह्ड़ा उत्थें दा बड़ा शैल ऐ ते होर अस इयै आक्खी लकना की जियां साढ़ा जम्मू कशमीर आई गेआ कशमीर आई जंदा जम्मू आई जंदा कशमीर जेह्ड़ा ऐ उसी दूनिया दी जन्नत आक्खदे न ते उत्थें जाना ते उत्ते जाइयै जाना होऐ तां ते दिक्खगे उत्थें इन्ना स्हेई उत्थें इंया की बाहर दा लोग बी उत्थें औंदे ते इन्ना पसंद करदे शैह्रे गी ते ओह्दे बाद उत्थें बड़े टुरिस्ट औंदे ते बड़े बड़े लोकें ते अस बी कदें कदें चक्कर लानै गी जंदे उत्थें ते ओह्दे बाद की उत्थें हून बड़ी सारी ते कोई टैम्पल बड़ी बड़ी मस्जिदां उत्थें दरगाह बगैरा बनी दियां ते लोग उत्थें जंदे ते अपने जो बी उत्थें भगवान गी मनदे ते अमरनाथ बगैरा तुआहीं बड़ी बड़ी बड्डे बड्डे मंदर न ते मस्जिदां न ते अपने अपने उत्थें ते ओह् अपने धर्म गी लोग मनदे ते उत्थें जंदे ते उत्थें सबकिश अपना जो मन्नी लैंदे ते देवतें कोला ते ते ओह्दे बाद होर बी उत्थें दिक्खनै ई नेचर दिक्खनै ई बड़ा सारा मौसम मौसम बगैरा बड़ी ठंड पौंदी ते लोग बगैरा उत्थें लुत्फ लैने गी जंदे ते जम्मू आई जाओ ते जम्मू बी साढ़े सिटी ऑफ टैम्पल आक्खदे अस इसी गी ते इत्थें बी बड़े सारे मंदर न कोई बाहू फोर्ट होइया कोई बथ्हेरे बथ्हेरे कोई ऐसी जगहां न जित्थें बाहरा लोग बी औंदे ते अस लोग बिलकुल बी लोग जंदे रौहंदे उत्थें दर्शन करने ई ते ओह्दे बाद होर बी स्टेट आई जियां राजस्थान उत्थें अजमेर ऐ ख्वाज़ा नवाज़ शरीफ दी दरगाह उत्थें मतलब बड्डे बड्डे लोग औंदे दूरा दूरा मतलब निक्के निक्के ग्रां दा उट्ठियै लोग उत्थें जंदे अपनी मन्नतां अपनी दूआं मंगदे उत्थें पूरियां होंदियां तां लोग उत्थें इन्ना जंदे होर अंऊ इयै आक्खी सकना कि बाहरा दे लोग इत्थें बड़े औंदे की इत्थें औन ते इत्थें दिक्खन की इत्थें इक्क लोग कोई औगा इत्थां तां इत्थां पसंद करगा ते अपने होर इक्क दौ गी सनाग इत्थां दे ते ओह्बी लोग उत्तें सोचदे की नज़ारे आस्तै उत्तें जाना ते फलानै बंदे सनाया की आं इंया इंया उत्थें ऐ ते अस बी अपनी अक्खीं दा दिक्खना चाह्न्ने नज़ारे की इस स्टेट बिच ऐ केह् ऐसा